हाँ मैंने ऐसा गेम खेला है उस गेम का नाम है खो खो स्कूल में कुछ प्रतियोगिताएँ होती थीं लड़के टीचर लोग गेम खिलवाते थे और मैं पहली बार खो खो खेला जिसमें चार पाँच लोग लाइन से कतार में बैठ जाते थे फिर एक बंदा किसी बंदे का सिर को छूता था तो उसको खो बोलता था फिर वो दूसरे बंदे को छूता था तो वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा और मेरे को समझ नहीं आ रहा था उस गेम मेरे को इसलिए अजीब लगा क्योंकि वो पहली बार मैं खेला था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था उसका रूल गेम में क्या रूल है और उसको कैसे खेलते हैं सब मेरे सब फ्रेंड्स खेलते थे और मेरे को भी खेलना पड़ा टीचर के कहने पर और मैं फिर वो धीरे धीरे गेम अच्छा लगने लगा दो तीन दिन बाद जब मैं खेला बाकि तो शुरू शुरू मे अजीब लगा मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ